मैं आपको एक गायिका का नाम बताता हूँ जिसको मैंने अपने सामने से प्रत्यक्ष रूप से गाते हुए मैंने सुना और बहुत मुझे अच्छा लगा अपने ह्रदय से काफ़ी ख़ुशहाली हुई कि यह कितना अच्छे स्वर में गा रही है उसका नाम है मंजू कुमारी उर्फ़ साध्वी धर्मनी जो नाजीपुर निवासी के हैं यह बहुत अच्छा गाती है और नए नए गीत को गाती है जो बालिक धर्म के आचार्य दुखियापंथ के गाना सब हैं जिसका लेखक हमारे संत गुरु श्री दुखिया स्वामी जी हैं